अगर मेरे परिवार में किसी को खेल के अनुसार सलाह लेनी होगी तो वो मेरे से सलाह लेंगे क्योंकि मैं खेल में बौहत रुचि रखती हूँ और मुझको अलग अलग खेल के बारे में बहुत चीज़ें पता है और मैं उसको अच्छे से सलाह दे पाऊँगी जैसे कि बैडमिंटन मुझको बचपन से बैडमिंटन का बहुत शौक था और मुझको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने भाई से भी वो चीज़ का आगे बढ़वाऊँ और मैं उसको बोलूँगी की बैडमिंटन खेलो क्योंकि उससे आप और ज़्यादा अनुशासन में भी आओगे और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह मिलेगी और इसके अलावा अगर उसको क्रिकेट से जानकारी चाहिए बारे में तो वो मेरे पापा से लेंगे क्योंकि मेरे पापा बहुत शौकीन हैं क्रिकेट के और उनको क्रिकेट का बहुत शौक है और इसके अलावा अगर जब उसको सीखना होगा तो अगर कोई भी कोच है तो वो हम जबलपुर में ही आज़ू बाज़ू किसी आस पास में देखे लेंगे